आंथ' जि दख'ना दानो रोङा उलबो सुनो रोङा दा आङो दख'ना फानलाबायो आरो बिदिनो हाथाय बाजार फानलाबायो एखनबा फाननोबो हाया बिदिनो अखा बांखा हालाबायनोसै कास्तमार बो मोनला बिदिनो गोजान गोजान फानहैनाय जायो दख'ना गांसे दामखौनो थिखांनो हाया बिदिनो मालाबा मालाबा हाथायफ्राव फानहैला बायनोसै मालाबा जायगा जायगा थांनानै फानहैनोसै दख'ना गांसेखौनो फाननोखौनो हाया दख'ना गांसेनि दामखौनो थिखांनो हाया दख'ना मालाबा मालाबा लस जायो मालाबा लाबबो जायो एखनबा फाननो हायो एखनबा फाननो हाया बिदिनो गारि मथर मोननो थाङा एखनबा अखाजोंनो हाथाय बाजाराव फानहैनो हाया बिदिनो दख'ना गांसेयाव बारस' पनद्रस' दुइहाजार बिदिनो बायनानै फाननांगौ जायो लाबानो थाहैनो हाया बिदिनो एकस' दुयस' मालाबा पनसास थाखा बिदिल' लाब थायो बिदिनो दख'नाफोरखौ फाननाय जायो आरो